भैया भैया नमस्ते हमें सूखी लकड़ी चाहिए वह मंदिर बनाने के लिए पंद्रह बीस मंदिर बनाना है हाँ सूखी लकड़ी शीशम की लकड़ी चाहिए हमको हाँ तो शीशम की लकड़ी चाहिए हमको सूखी लकड़ी चाहिए ठीक है नहीं हमको शीशम की लकड़ी चाहिए सूखी उसका रेट क्या है जो भी पड़े यह है कि हम

है इसीलिए जो है हाँ तो शीशम की लकड़ी अच्छी होती है और वही हमें चाहिए और जो है पैसे की जो कुछ है वह तो जो है वह दिया जाएगा हाँ वह तो वह तो आपकी मर्ज़ी है आप जैसा चाहें वैसा करें बहर हाल कि आप हमको जहाँ तक हो सकेगी हमको दस में लकड़ी चाहिए अभी फ़िलहाल में मतलब और भी मंदिर में लगाना है ना हाँ हाँ वह कि अग अगर आप कहे आ कर के अगर आप रेट कम देंगे तो वह और भी लकड़ी ले सकते हैं ठीक ठीक भैया नमस्ते